हल्लो जय झूलेलाल न अच्छा रुकमनी भाटिया जी नमस्ते नमस्ते हा हा बिल्कुल हाणे अपरमेन न विच में थोरो अध कलाकु आहे तव्हां चाहियो त अची सघो था छा कराइणो अथव हूं हूं

हूं हूं हा हा अच्छा अच्छा हा हा हा भले अची वञो त बसि हीअ आहे की थोरो वारनि खे शैम्पू वैम्पू करे अचिजो क्लीन करे अचिजो ऐं न त वरी पोइ अगरि तव्हां न कयो त वरी हिते ई कराइणो पवंदव तव्हांखे त उन जा थोरा चार्जिस एक्स्ट्रा लॻंदव हा बिल्कुलु बिल्कुलु अची वञो हा हा हा हा हा हा त वारनि जा त ईअं आहिनि की अगरि तव्हां सिंपल हैयर कट करायो था प्लेन कट त उहो साढा टे सौ रुपिया उनजो अघि अथव ऐं अगरि स्टैप कटिंग करायो त उहो फ़ाएव पंज सौ खां वधीक थी वेंदव ऐं हा त ठीकु आहे त ए न पोइ ए न हैंड हैयर वाश करे वारन खे धोई करे चङी तरह ॿ दफ़ा शैम्पू कजो ताकि ए न वरी पोइ मूंखे कैंची हलाइण में दिक़तु न अचे त इनजे करे त हा हा तव्हां अची वञो त पोइ मां ही करायां ॿियो बि कुझु कराइणो अथव हा बिल्कुलु बिल्कुलु शादीअ में त वरी ब्लीच कयो त मेकअप जो सुठो ईंदो आहे ब्लीच बि अथव सही गुलाबी कलर जी ब्लीच अथव पर्ल जी अथव हा न गोल्डन ब्लीच अथव फ़ेम अथव जेको तव्हां चवंदा हा हा हा सभु आहे हल्दी चंदन आहे पर थोरो महांगो पवदव हा थोरो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु सेफ़ आहे सेफ़ आहे न न तव्हां अगरि हीअ सॼो पैकेज ॾियो था मूंखे त पोइ मां तव्हांखे थोरो अघि घटि कंदमि वरी तव्हां चओ था मीना जी नूअं थी ॻाल्हायां त पोइ वरी थोरो त किफ़ाइत करिणी पवंदी न हा न ॿीहर बि त घुराइणो आहे न तव्हांखे बिल्कुलु हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु अची वञो ऐं मां हीअंर फ़्री आहियां त करे छॾींदमि हा न बिल्कुलु अ हा हा हू त पैकेट आहे बसि उहो लॻाइणो ई पवंदो आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके